हॅलो हा अश्विनी आं हांव तान्शी सावन उलयतां आं तुमी बसी ड्रायव्हर न्ही आं म्हाका एक बस बूक करपाक जाय आशिल्ली म्हाका आयज तेरा तारीख पंदरा तारखेर जाय आशिल्ली हांगासान मुर्डेश्वर म्हाका एक ट्रीप वचपाक जाय आशिल्ली आमचे फेमिली पिकनीक अशी आनी बरोबर फ्रेंड्स बी आसतलीं पंदरा जाणां आसतली एकवीस सिटर ना म्हाजी थोडीं पंदरा जाण म्हजी फेमिली मेंबर्स आनी उरिल्ली हांव म्हाज्या फ्रेंड्सांक हाडटा टोटल एकवीस जातलीं ओके पंदरा तारखेर हांगसान सुटपाची शिवोले सान मागीर पंदरा ते एकवीस तारीख म्हळ्यार परत रिटर्न येवपाक पांच दीस हय मुर्डेश्वर अशें न्ही मुर्डेश्वर अशें न्ही म्हळ्यार अशें हय हय एक एक एक एक प्लेसीर वोचोन येवपाचें अशें लागीं लागीं प्लेसीस आसा पय तशें भोंवून परत बेक येवपाचें मुर्डेश्वर जालें की मागीर धर्मस्थळ मागीर शिर्शी अशें प्लेसीस वचपाचें

सगळ्यांची सगळ्यांचे न्ही आं तें ओके तुका हांव मागीर व्हाॅटसेप करता तशें जाल्यार नांवां आनी तेंचो नंबर फिफ्टी रुपीस पर किलोमीटर आं ओके मागीर आमचें कितलें जातलें आं पूण एक अंदाज सो अंदाज कितलें येतलो फूल भोंवता म्हळ्यार सगळें अठरा ते वीस हजार आं टोल बी तुमी करतले ओके ओके आं आमी फक्त तुका ट्रेवलिंगाचे पयशे दिवपाचे फक्त ओके ओके आं हां आनी तुमी अशे तुमका प्लेसीस बी खबर आस बरेशे थंय व्हरून सुद्दां हाडल्यार जाता आं हां ओके ओके मागीर आमी पंदरा तारखेर स सांजचे भायर सरया न्ही सांजचे भायर सगले ना म्हाका मातशें तें टायम् अंदाज जाय आशिल्लो टायमिंग म्हळा हांगासान कितल्यांक भायर सरया तें ओके ओके हां ओके ओके सो पंदरा तारखेर फिक्स हय हय ओके हय हय पंदरा तारखेर फिक्स कर हांव तुका नंबर आनी सगळ्यांचें यें धाडटां नांवा आनीक नंबर ओके चल बरें बरें थँक्यू